हम अलग अलग मौसमों में अलग अलग प्रकार का आनंद लेते हैं जैसे बारिश के मौसम में हम गीले होते हैँ फिर सूख जाते हैं सूखने के बाद फिर बारिश आती है फिर गी भीग जाते हैं हम सूखते हैं फिर गीले हो जाते हैं घर जाते ही घर वाले भी चिल्लाते हैं क्या और फिर हम मज़ाक मस्ती भी करते हैं एक दूसरे को बारिश में इधर से उधर पानी में गिरा देते हैं पानी में गिराने के बाद फिर वो सूखता है फिर उसको गिरा देते हैं और खेत पर जाते हैं हम बारिश में तो खेत पर जाते वक़्त हमारे इधर एक नदी आती है नदी अगर उफान पर रहती है तो वापस हम घर आ जाते हैँ घर आने के बाद फिर घर पर हम पकौड़ी बनाते हैं पकौड़ी वकौड़ी बना कर खाते हैं फिर अगर देखते हैं बारिश रुक गई तो ठीक नहीं तो फिर वापस घर के अंदर बैठ जाते हैं फिर कुछ नया बना कर खाते हैँ खाने खाते हैँ फिर गर्मी के समय में हम कूलर चालू करके सोते हैं और गर्मी में अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम खाते हैँ जैसे पतासी और सर्दी में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैँ और नये नये प्रकार की ऊनी वस्त्र पहनते हैं गर्म चीजें जैसे जलेबी पोहा इमर्ती आलू बड़े समोसे यह हम सर्दी में ज़्यादा खाना पसंद करते हैँ और धूप में घूमना हमें बहुत अच्छा लगता है सर्दी के टाइम में और सर्दी में हम जगह जगह अलाव जला कर तापते हैँ अलाव से उठने के ही इच्छा नहीं करते हैं जब तक की सूरज की रौश ये न हो तपती न आए और भी सर्दी हमें अच्छी लगती हैं